وعلیکم السّلام جی کون جی بتائیے کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی اچھا امید کرتی ہوں اچھا ہی سناؤ گے اچھا اچھا ٹیپ آپ کو کتنا چاہیے کتنے والے مطلب دس والے بھی ہوتے پانچ والے سات والے کتنے والے چاہیے بیس کا بھی ہوتا ہے بڑا والا مطلب چھوٹا چاہیے آپ کو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو بنڈل میں چاہیے ایک بنڈل میں ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے تو کوئی آئے گا لینے یا پھر آن لائن کروانا چاہ رہے ہیں

آن لائن ہو جائے گا لیکن اچھا ٹھیک ہے آن لائن پیمنٹ کریں گے تو گوگل پے سے کریں گے کہ فون پے سے کریں گے اچھا کس نام سے آئے گا اچھا ٹھیک ہے آپ کیا کریں کہ اپنے جو اور تو یہ سب ایڈریس پہ پن کوڈ نمبر جو ہے سب میرے واٹسایپ پہ بھیج دیجیے گا ٹھیک ہے تو بجے تک چاہیے یہ آڈر کتنے بجے تک اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر چھ بجے تک پہنچ جائے ٹھیک ہے پھر ہیلو